हां जी जेह्के बाह्रा दे लोक औंदे अस बड़ा पसिंद करदे उ'दे नै मिलना कि उनेंगी अस ओह् सिक्ख इत्थूं दे लोकल लोक न अस उंदे ने जेह्के बाह्रा टूरिस्ट औंदे न उं'दे कन्नै मिलना अस बड़ा पसिंद करदे ते उ'नें गी केह् साढ़े बारै च नेई पता होंदा केइयें चीजें बिच तां जरूर उनेंगी दसदे न केह् इस चीजै गी इ'यां गलांदे न जां इस चीजा दा नां ऐ ' बाकी उ'नेंगी साढ़ा जेह्का टूरैस्ट ऐ जियां सिरीनगर आई गेआ सिरीनगर च जेह्कियां उत्थै बड़े हारे मश्हूर मश्हूर जेह्कियां जगहां न जि'यां के' बहुत जैदा हाऊस बोट आई गे जां जि'यां साढ़ा होर अपना बेल्लियां होइयां उत्थूं दियां तां साढ़े जम्मू डिस्टिक च बी बड़ियां हारियां टूरैस्ट जगहां न कि जे अजें तक उनेंगी कोई मतलब कोई बड़ी पंछान नेईं मिली एह् अजें इन्नियां मश्हूर नीं हैन ओह् कि जे साढ़ै जम्मू जेह्कियां डिस्टिक डिस्टिक जेह्कियां इन्नियां मश्हूर जां मतलब इ'यां मश्हूर अजें नेईं होइयां ओ इन्नियां इन्नियां अच्छियां अच्छियां जगहां न जि'यां साढ़ा डुडू बसंतगढ़ आई गेआ डुडू बेल्लिया आई गेआ पिच्छैं होर मान तलाई आई गेआ सुद्धमहादेव आई गेआ जां अपना साढ़ा बास्ट आई गेआ जियां पिच्छै सराढ़ आई गेआ होर डुडू बसंतगढ़ आई गेआ जां रामनगर आह्ली साईड उत्थै कुदरती चीजां न जेह्कियां मतलब कि टूर ऐ जेह्ड़ा टूरैस्ट होंदा उ'नेंगी अपने पास्सै खिचदियां न ओह् तां जरूर जेह्के अस बाह्र दे टूरैस्ट आए दे होंदे अस उ'नेंगी सनांदे कि कश्मीर ते इक अच्छी गै अच्छी जगह् ऐ पर साढ़े जेह्का जम्मू डिस्टिक च पौंदियां न जि'यां चीजां अच्छियां अच्छियां न अस उ'नेंगी दस्सने अस उ'नेंगी सनांदे न के तुस सिरीनगर आह्ली साईड जाओ इक बार जम्मू दा बी जरूर चक्कर लाओ जम्मू बिच' बी बड़ियां मश्हूर मश्हूर जगहां न जि'यां गै में तुसेंगी सनाया गै उन्न के डुडू बसंतगढ़ आई गेआ जां लाटी तूनै आई गेआ जां मान तलाई सुद्ध महादेव आई गेआ इन्नियां मश्हूर जगह् न एह् मतलब इन्नियां मश्हूर जगह् नेई होदियां न के इन्नियां अच्छियां अच्छियां जगह् न के तुस इक बारी औगे इत्थै ते थोहड़ा मन नेईं आखना जाने गी इन्नी शैल इत्थें कुदरती चीजां कुदरती पानी कुदरती जेह्ड़े उप्परा झरने चीड़े औंदे पानियै दे ते ठंडे पानी ते साफ गै ब्हा बाकी पक्खरू होर बड़े हारे इत्थै जेह्के साढ़े जानवर लब्भी जाने जंगली जानवर उंदे कन्नै इक बार तुस दिखगे थुआढ़ा मन नीं आखना केह् अ'ऊं इत्थुआं दा के छोड़ियै जां बापस जां घरै गी इन्नियां के इत्थै दिक्खने आदमियें दा मन नीं भरोंदा के मेरा मन इ'यै करदा केह्अ 'ऊं दिखदा गै र'वां इसी इन्नी शैल न कुदरती चीजां